आं मैयाहाय बाजारनिफ्राय गांसे बेडशित बायना लाबोदोंमोन बे बेडशितआ जाहैबाय सुतिनो आराम आरोना बनानै उन्दुनाय मानायफ्राव बुहुद मोजां जायो गुसुनो दाबायदि गोलोम बोथोरावहाय मानो होननानै बुङोब्ला बे बेडशितआबो माने बांद्राय दाम गोसानिबो नङा खमद्रायनिबो नङा एसे मेडियाम तायपनि बेबायदि दामावनो बिराद मोजां माने क्वालिटिनि बेडशितफोर मोनबोदों आं नोंथांमोनहाबो बायनो हागोन ओमफ्राय खालारफोरा माने बहुतनि दङ आरो गोबां खालारनि डिफारेन्स डिफारेन्स खालारफोरखौ नोंसोर मोनगोन माने बेफोरबायदि क्वालिटिनि बेफोरबायदि दामावनो इसे गेदेर माने बेडशितआबो गिदिरखोनो मोनगोन ओमफ्राय नोंसोर बनानै आराम उन्दुनो हागोन गुसुनो गोलोम बोथोराव बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय सुबाबो माबाबो खालारफ्रा खारा मोजां जायो धुलाबो ओंखारा माने दस्रा माबाफ्रा प्रडाक्टफ्रा दस्रा माबा बेडशितफ्रा खारो खिन्तु बियो खारा ल' क्वालिटिनिब्लाबो माने इसे खमनिब्लाबो बे बेडशितनि खालारफ्रा खारा आरोना माने खालारफोराबो मेरला दङ नोंथांमोनहाबो बायनानै बनानै उन्दुहैनायनो हागोन नोंथांमोनहा बेसेबां गिदिर बायगोन बेडशितआ बेफोरखौबो मोननो हागोन गिदिरबो मोनगोन फिसाबो मोनगोन आरो खालारफोरखौबो मोनगोन बेफोरबायदिनोसै आरोना नोंथांमोनहाबो बे बेडशितखौ बायहैनो नाजादो बा बायहैनो हागोन आरो